हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते हमारी लड़कियों को हमारी लड़की को पेट में हमेशा दर्द होता है तो हाँ हमें चेक कराना है कि पथरी है क्या है मैं बहुत जगह दिखा चुका हूँ कई जगह कहीं आराम नहीं दवा खाती है तो आराम हो जाता है फिर वैसे ही दर्द हो जाता है कभी कभी हाँ दवा लाते हैं लेकिन आराम मिलता है फिर वापस वहीं दर्द होने लगता है सर नहीं सर सारा कर आए थे एक्स रे में कुछ आया नहीं

खाना खाना खाती है चावल ज़्यादा खाती है ठीक है तो हम जो है लड़की को ले कर आएँगे हम हाँ हाँ तो डॉक्टर को बढ़िया दिखा दिखा कर चेक करवा दीजिए अल्ट्रासाउंड वग़ैरह करवा दीजिए हाँ उसी में पता चल जाएगा उसी में